सायख'नो खाबु मोनोब्ला खौरां बिलाइनि फालांगि आयदाखौ बांसिनै फरायगोन मानोना बेवहाय फालांगिनि बारै माखासे खौरां थागोन जाय खौरांखौ जोङो फल' खालामनानै हाय सोलिनो हागोन

बेफोर बायदि रादाबावहाय मानि बेफोरबादि माखासे गोनां खौरांफोर थायो बै खौरांफोरखौ जोङो मारै खालाम नांगौ मारै मावनांगौ बेफोरनि बारैबो माखासे माने खौरां थागोन बै खौरांफोरखौ जोङो सोलोंनो हागोन आरोखि नायनानै जोंनि फ्रेक्थिकेल लायफावहाय एफ्लाय खालामनो हागोन जायजों जोङो जे मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो जोंनो सोलोंनो थाखायबो गोरलैसिन जागोन इजि जागोन